हलो राधेश्याम आइस्क्रीम हा हा साईं मूंखे पंहिंजो कुझु आइस्क्रीम में ॿ टे आइटम खपंदी हुयूं घर लाइ महिमान जे लाइ शइ त उन में पाण खे तव्हां नोट कयो मूंखे ॾह डबल डेकर खपनि ऐं चॉकलेट केक खपे अधु किले वारो ऐं ऑरेंज आइस्क्रीम खपे इहे टे आइटम मुंहिंजी नोट कयो त जे अवेलेबल आहिनि जी हा त दादा मिली वेंदी त अवेलेबल आहिनि त हींअर मुंहिंजो पैक करे रखो मां जेॾी महिल चओ मां पंहिंजे बबूअ खे मोकिलियां त खणी वञे ऐं पंहिंजो मूंखे हिसाबु ॿुधायो त पोइ मां उन्हनि जे हथां पैसा मोकिलियांव ऐं ॿियो इनखां सवाइ छा रखंदा आहियो तव्हां हूं अछा त फ़िलहाल इहे टे मुंहिंजियूं जेके आहिनि दिलि पसंदि आहिनि हीउ शयूं महिमाननि खे खारइण जे लाइ इहो मूंखे ॾियो जेके मां लिखांईमांव त इहो मूंखे हिसाबु करे ॿुधायो मां फ़ोन चालू थो रखां त मां अॻोपो पैसा बि गॾु थो मोकिलियांव त जीअं सहूलियत थिए ऐं तव्हांखे बि ॾियण में वांदो न अचे थोरो इहो क़ुर्बु करे ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो

हा तॾहिं बि हिकिड़ो बॉक्स भले इहो बि विझो न वांदो नाहे ठीकु आहे हा हा हा वांदो नाहे हा हा भले भले विझो साईं ऐं तव्हां तव्हां चओ था माना शइ ख़ातिर वारी खपेव ऐं ख़ुशि थी वञनि तव्हांजो नालो बि ॿुधाईंदोमानि भई हितां घुराई आहे राधे श्याम तां त जीअं तव्हांजो बि नालो थिए ऐं असांखे हा त पोइ बसि इन करे इन करे थो चवां शइ बसि तव्हां चओ था माना शइ सुठी हूंदी मूंखे इहो करे ॾियो ऐं पैसा बि ॿुधायो प्लीज त पोइ मां वरी अॻियां वधां ठीकु आहे साईं बराबरु महिरबानी ओके हिसाबु कयो

हा मुंहिंजो बबू ईंदो चवंदो भई रमेश भाई मोकिलियो आहे पोइ जेके बि पैसा मूंखे ॿुधायो मां अॻोपो मोकिलियांव अघु अघु अघु रीजन रीजनेबल हणिजो कंसेशन कजो जेको त जेका बि तव्हांखे ठीकु लॻे हा डिस्काउंट कटे करे ॿुधायो

ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं मां केॾी महिल मोकिलियां केॾी महिल मोकिलियां बिल्कुलु बिल्कुलु मां अधु कलाक जे अंदरि अची वेंदव प्लीज तव्हां विझी छॾिजोसि तव्हांजी वॾी महिरबानी ओके ओके प्लीज थैंक्यू महिरबानी साईं लख महिरबानी महिरबानी साईं बिल्कुलु बिल्कुलु असां हा ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु जी जी जी